जब अधिक लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है तब मैं ऐसा करता हूँ कि सारे दोस्तों को पास में बुला लेता हूँ कि सब मिल के खाना बनाएँगे कोई प्याज काटता है कोई लहसुन छीलता है कोई मिर्ची काटता है कोई आटा गूँथता है ऐसे सब मिल के हम आपस में काम करते हैं और खाना जो है आखिरी में सब कटने के बाद लगाता हूँ सबको खाने में मजा आते हैं और कोई आटा गुनता है तो बाटी भी कोई बाटी सेंकता है तो मैं उनका साथ देता हूँ और मैं भी बाटी सेकता हूँ ऐसे खाना बनाने में मजा आता है